हमारे राजस्थान में खेल उद्योग में जैसे जो विकलांगता वाले बच्चे हैं उनके मुद्दो को अच्छे से संबोधित किया जाता है जो मंदबुद्धि हैं जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए सबके लिए अलग अलग तरीकों से उनका उनके सारी जो भी उलझने हैं वो सॉल्व की जाती है जैसे कोई दिमाग से है जैसे किसी कोई हाथ से किसी के प्रॉब्लम है कोई पैर से है लेकिन कई हाथ पैरों वाले लोगों की बच्चे जो होते हैं उनका ये मतलब माइंड एक दो एक्टिव होता है और वो अच्छे से हर चीज को समझ लेते हैं और कुछ ऐसे होते है जिनका दिमाग काम नहीं करता हैं तो उनको और अलग तरीके से समझाया जाता है ताकि उनको आसानी से कुछ समझाया जा समझ आ सके तो ये मतलब हर अलग अलग जिनका जिनकी जो प्रॉब्लम है जो बच्चे में जिस चीज की कमी है उसके हिसाब से उनको ये खिलाए खेल खिलाए जाते हैं और इनको इनकी ट्रेनिंग दी जाती है और हमारे राजस्थान में ये विकलांगता वाले खेलों की बात करें तो इनमें तीर अंदाजी है बैडमिंटन है साइकिलिंग है निशानेबाजी है तारकाड़ो है जूडो और फोरवील फोर व्हीलर के खेल है ये सब विकलांगता वाले बच्चे भी खेल सकते हैं क्योंकि ये जो भी दिव्यांग बच्चे होते हैं वो मतलब उनको क्रेज होता है हर चीज का वो दिमाग से ही इतने नही होते है लेकिन फिर भी वो चाहते है कि कुछ करें तो इसीलिए ये सारे खेलो में उनको हर तरह से सुविधा दी जाती है और जित्ता आसानी से हो सके उनके अलग उनके हिसाब से उनको समझाया जाता है और ट्रेनिंग दी जाती है